स्कूलनि जे ॿारनि खे असां कला हीअं सेखारींदा आहियूं की उन्हनि खे पहिरीं पेंसिल खां ड्रॉ करण था सेखारायूं फिर हुननि में कलर भरण था सेखारायूं था फिर जीअं आर्ट त हीअ थी वई क्राफ्ट में असां हुननि खे पेपर जो प्लेन थियो ऐं पेपर जी नाव थी वई या पेपर जो मेंढक थी वियो या पेपर जो लैंप थी वियो या पेपर जो फ्लावर थी वियो हीअ सभु चीजूं असां हिन ॿारनि खे सेखारींदा आहियूं हा मुंहिंजी अ बचपन जी जा यादि आहे की मां बचपन में हिकु गुलदस्तो ठाहियो हुओ कागज़ जो ऐं मां कागज़ जी नाव ठाही हुई मां कागज़ जी गुड़िया ठाही हुई अ हीअ सभु मां बचपन में ठाहियो हुयो